मुझे कौन सा खेल खेलना पसंद है यह मैं बता सकता हूँ मुझे आर पी जी पसंद है क्योंकि इसमें खिलाड़ी को एक रोल अदा करना होता है एक कथा के माध्यम से खेलना होता है इसमें दिमाग बहुत ज़्यादा लगता है इसलिए मैं इस खेल को पसंद करता हूँ कथा के द्वारा कोई भी खेल खेलना हो उसमे ज़्यादा आनंद आता है इसमें एक से ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं जो अपना अपना पात्र अदा करते हैं और पात्र के साथ साथ वह एक कथा को बताते हैं इस तरीके से खेल खेलने वाला व्यक्ति आनंदित होता है और उसको खेल में आनंद आता है